हंजी नमस्कार जी जी हंजी हंजी दिक्खो जी साइकल दियां बड़ियां बड़ियां बराइटियां औंदिया ठीक ऐ जेहड़ी सबतूं स्हेई वरायटी रौंह्दी ओह् आखदे कि ब्रैंड औंदा केह् नां ओह् नां हिरो हांडा हिरो दे साइकल बी बड़े किस्म दे औंदे हून तुस इक औंदा जेह्ड़ा पराने जमाने दे लोक चलांदे हे ना उच्चा जेहा किश ओह् औंदा किश दूए चलांदे जगत अजकल मुट्टे टैरें आह्ला जागतें ताईं लेना जां अपने ताईं लैना अच्छा तुस अग्गें होल सेल दा कम्म खोह्लना चाह्न्ने ओ तुस साढे़ कशा लेइयै ते हंजी हंजी ओह्दे कोला तुस साइकल बड़े सारे होंदे फिर तुसें सारे गै ब्रैंड रक्खने फिर अपने कोल ठीक ऐ तुसें जेल्लै बी कोई साइकल दी जरुरत बनै तुसें असें गी फोन करना अस तुसें गी दस्सी देगे थुआढ़े कोल व्हाट्सऐप नम्बर ऐ तुस असें गी सनाओ अस तुसें गी नुआढ़े उप्पर पूरी डिटेल बेचने हां अच्छे अच्छे साइकलें दे फोटो भेजी देगे जेहड़े यूज करने आह्ले थोह्ड़े जेल्लै और रेट बी तुसें गी स्हेई लागे सारी लोकेशन ऐ तुस जि'यां जम्मू अंदर इंटर होंदे नेईं इक केसी थियेटर होंदा ऐ थेटरे कन्नै गै इ'यां ओह्दे कन्नै गै दकान साढ़ी ठीक ऐ फिर ठीक ऐ